साढ़ी रियासी ड़िस्ट्रक्ट च जेह्के मेन इम्पलायमैंट दे साधन न ओह् मेन जेह्ड़ा ऐ खेती बाड़ी ऐ लेकिन प्हाड़ी एरिया होने दे कारण खेती बाड़ी जेह्ड़ी इन्नी पाॅसिबल नेईं ऐ ते होर बी इम्पलायमैंट दे कोई ज्यादा साधन ते नेईं ऐ हैन क्यूंकि एह् इक प्हाड़ी एरिया ऐ होर इक मतलब इन्ना पिछड़े दा बी नीं आक्खी सकदे लेकिन अजें तक कोई इन्नी ज्यादा कोई इंड़स्ट्री बगैरा इत्थै इम्पलीमैंट नेईं होई ऐ जेह्दी बजह कन्नै एह् अजें इक पिछड़े दा गै इलाका ऐ थोह्ड़े बहुत सोर्स हैन थोह्ड़ा बहुत जैसे जि'यां कोई कटरा रिजन ऐ एह् इक इत्थै अपने ओह् ऐ यात्रा स्टेशन ऐ जेह्दी बजह कन्नै थोह्ड़ी बहुत मतलब लोकें गी इम्पलायमैंट इत्थै लभदी ऐ ओह् इदै अलावा ऐग्रीकल्चर च बी कोई इन्ने खास साधन नेईं न क्यूंकि प्हाड़ी एरिया ऐ खासकर मौसम दी केईं बारी मार लगदी कोई कुछ होंदी इंड़स्ट्री कोई ज्यादा ऐ नीं ऐ ते सैल्फ इम्पलायमैंट गै कि इन्नै ज्यादा ओह् बी नेईं ऐ गोरमैंट सैक्टर च बी लोक ज्यादा प्रैफर करदे गोरमैंट सैक्टर गी लेकिन अज्ज दे टाईम ड़ेट च गोरमैंट आस्तै बी पाॅसिबल नेईं ऐ कि हर कुसै गी गोरमैंट सर्विस सर्विस च सर्विस लब्भी सकै ओह् प्राईवेट सैकटर च बी ऐ लेकिन प्राईवेट सैकटर च इक तां सैलरियां बहुत घट्ट न ओह्दे आस्तै जेह्की गोरमैंट गी कुछ कदम चुक्कने पौंङन जेह्दी बजह कन्नै थोह्ड़ा मैंटेन होऐ ते लोकें गी सैल्फ इम्पलायमैंट लब्भी सकै मतल जि'यां दस्सै दा कि लोक ज्यादा प्रैफर केह्ड़ी गोरमैंट करदे प्राईवेट जाॅब गोरमैंट जाॅब तां बर कोई प्रैफर करदा क्यूंकि प्राईवेट जाॅब च इन्ना ओह् नीं ऐ इन्ना लाईफ सिक्योर नीं ऐ जिन्ना गोरमैंट ऐ लेकिन लभदी नेईं ऐ ऐग्रीकल्चर खेतर च अगर गोरमैंट थोह्ड़ी बहुत हैल्प अगर लोकें दी करै तां थूह्ड़ा बोह्त अपना मतलब इन्नी नेईं ऐ कि ऐक्सपोर्ट गै करचै जां कुछ बी करनै आस्ते लेकिन खगस कर जेह्ड़ी अपनी रोजी रोटी चलानै आस्तै अपना घर चलानै आस्ते कुछ लब्बी सकदा ऐ में इयै सजैशन करोङ गोरमैंट गी कि ऐग्रीकल्चर जेह्ड़ा खेतर ओह्दे च थूह्ड़ा लौंके दा लोकें ईंं थोह्ड़ी हैल्प करन थोह्ड़ी अवेयर्नैस ज्यादा होना चाही दी जिन्नी अवेयर्नैस ज्यादा होग उन्ना लोकें ई क्यूंकि ग्राईं लोक न पिछड़े दा इलाका ऐ कुछ प्हाड़ी एरिया ऐ जित्थै इन्नी ओह् नीं ऐ मतलब गोरमैंट दे साधन नीं रोड़ नीं हैन कनैक्टविटी बहुत घट्ट ऐ तो ओह्दी बजह कन्नै बी